हाँ क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ खाना क्या क्या अच्छा मिल सकता है हम दूसरे गाँव से आए हैं अच्छा लिट्टी चोखा यहाँ उपलब्ध हो जाएगा कि उसके लिए कोई ज़्यादा दूर में जाना पड़ेगा अच्छा अच्छा यह तो बहुत ही अच्छी बात हम तो अच्छे जगह तब ऐसा है कि हमें लिट्टी चोखा पहले खिला दीजिए उसके बाद फिर हम अगला ऑर्डर बताते हैं ठीक है तो कितने पै प्लेट कैसे हैं कितने अच्छा अच्छा अच्छा तो ऐसा कीजिए पहले आप लिट्टी चोखा भिजवा दीजिए उसके बाद जैसे पनीर में कितने प्रकार की सब्ज़ी मिल जाएगी आपके यहाँ अच्छा तो जैसे शाही पनीर हो गया या बटर मसाला हो गया या पनीर प्याज़ा हो गया तो सब का प्राइस अलग अलग रहता होगा यानी कि सब का रेट जो है यह अलग अलग रहता है अच्छा जैसे कि हम चावल दाल सब्ज़ी पापड़ तिलौड़ी यह सब खाना चाहें तो इसके लिए क्या में आपके यहाँ

अच्छा अच्छा जैसे कि सुबह का नाश्ता हो गया फिर लंच हो गया तो इसके लिए क्या है सुबह का नाश्ता मैं जैसे कि हम वहाँ एक दिन रुकना चाहें ठीक है तो आप क्या क्या खिलाइएगा सुबह में फिर दोपहर में फिर रात में यहाँ का जो प्रॉपर है खाना वह हमें चाहिए बिहार का अच्छा अच्छा तो यह बेहतर रहा ठीक है तो हम आते हैं आपके यहाँ और हमें यह सब चीज़ चाहिए ठीक ठीक ठीक